हमारे भोजन में उपयोग की जाने वाली कुछ दुर्बल असामान्य सामग्री जैसे कि अ मतलब भोजन में अ जो आवश्यक है उसकी मात्रा कम होना जैसे कि उसमें मिनरल्स विटामिन्स ये सब कम होना और जो हमारे लिए बादी है जैसे कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ज्यादातर उसकी मात्रा ज़्यादा होना जैसे कि कार्बोहाइड्रेड जो हमारे बॉडी के अंदर फैट्स वगैरह बढ़ाते हैं बच्चो को ये सब नहीं दी जानी चाहिए बच्चों के भोजन में ज़्यादातर मिनरल्स होना चाहिए गेहूँ होना चाहिए बाजरा होना चाहिए रा और यह सब ज्यादा होना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहे और ये सब सामग्री कम होनी चाहिए जिससे उनको हानि हो रही है